मैगं गायनायाव आङो ओरैबादि गोसो जायो आरो मानो होनबा गोदोनिफ्रायनो आं खेथि मावनानै जाग्रा नालाय आलु गायनाय लाफा फोनाय कबि गायनाय मथर गायनाय बिलाथि गायनाय आरो बै दुन्दिया सामब्रामफोरखौथ' बाद होबाव बेफोरखौ आं गोदोनिफ्रायनो मावखायो आं मथरफोरखौबो मोजां बिफां गायबाथाय आलुखौबो आङो बेग मोनसे गाहाम गायो गायनानै लायाबाबो बायनानै जानांगौबा सोरनिबा आलुआ थावो सोरनिबा आलुआ थावा ओंखायनो नों न'आवनि जि गायनानै लायोबा मोजां रस गोनां मोनजायो आंथ' आलुखौ बोसोरे गायखायो बेग मोनसे गाहाम आरो आङो बेल' गाया मथरबो गायो आङो सामब्राम गायो लाफायाथ' लाफा फोनानै लाखायो बारिफोराव नोङो मोजां मैगं निजे मावनानै लायाबा नों हाथायाव बायनानै जानांगौबा नै सोरनावबा बांगालनि मैगं हासार होनाय इउरिया होनाय नों मोनजाफ्लांबाथ' नोंहा देहा मोदोम मोजां जानाय नङा ओंखायनो जोङो हागौमानि मावो आरो न'आवनो दाथ' आं गोदोनिफ्रायनो बोरायलायबाय खेथि मावनाया बै मैगं गोथांखौ मावजोबथारो आरो बे कबि आलु बिलाथि मथर दुन्दिया लाफा बेफोरखौ आं गासैबो मावजोबो आरो न'फोराव दा बेफोरबायदि मावोबासो नोङो बायनानैबो बारा जानाङा आरो नों बायनानै जानांगौबा दिनाव नोङो मैगं बोथिसे कबि सेरसे बायनांगौबा नोङो बिस थाखा बिलाथि बायनांगौबा बिस थाखा मथर बायनांगौबा आजिखालि सल्लिस फनसास दुन्दिया मुथासेयाव थायबा दस नोङो बबे मोनसेखौ बायनानै जाजेननो ओंखायनो मैगंफोरखौ न'आवनो न'आवनो मावनानै लानांगौ आरो नोङो बायनानै जानांगौबा नों दिनाव ओरैनो एक्स' थाखा नों खाजिया माथियाव लांनानै फैबाबो नोङो थोबावा एकस' थाखाया मैगं बायनायावनो नोंहा जेबोनो थोआ ओमफ्राय आरो नै थाव संख्रि बानलु बायनो नों सौहैनाय नंला आरो ओंखायनो नोङो मैगं आबादफोरखौ मावनानै लानांगौ आरो नों आखाइ मावनो रोङा होननानै ओरैनो थायोबाथ' नोङो जेबो जानाय नङा मावथारनांगौ दिनै गाबोन दिनाव नोङो खेथि बाथिखौ इसे इनै मावनानै लायाबा नों सानफ्रोमबो बायनानै जानांगौबा नों बहा फैसा मोनबाय थागोन ओंखायनो मावनाय सेस्था खालामनांगौ आरो ओरैनो बारि बुरि इसेबाबो जावग्लि जावग्ला फोथारनांगौ आरो कबि मैगं मथर दुन्दिया लाफा आलुफ्राबो ओरैनो बायनानै गायबानो थांखायो बिफांल' जाहोनो हानांगौ आरो नोङो बिफां जाहोनाय समावनो जाफुनायाव ओरैनो खुवानि बायना होदो दायथेनफोर बेयाव नोङो खननैसो सारबानो खनथामसो सारबानो नों लाखिनो हायो बिफांखौ बिफां लाखिनो हाबानो नोङो बेदरा थांखायो आरो ओंखायनो नोङो आलुफोर गायबाबो मोजां नोङो बे खुवानिल' होनांगौ होनबानो सिनथा गैला